राजस्थान जे परिवहन में पारंपारिक साधननि जो अञा बि चलनि आहे जीअं बैलगाॾी था चयो बैलगाॾियूं उअं त ॻोठनि में वेंदियूं आहिनि पर कॾहिं कॾहिं हितां हिते बि ईंदियूं आहिनि सामानु खणी सामानु हिते खणी ईंदियूं आहिनि ऐं खणी वेंदियूं आहिनि जीअं त खेतीअ जो सामानु इहे भाॼियूं बूटा फल वग़ैरह खणी ईंदियूं आहिनि ऐं खणी वेंदियूं आहिनि पर हिते त शायदि टांॻा बि अञा हलंदा आहिनि हिकु हंधु टांॻो ई आहे त उहे बि शायदि सिंधी हलाईंदा आहिनि हू हूअं त हिन वर्तमान में त इन्हनि जो चलनि तमामु घटि थी वियो आहे ऐं हींअर विकसित साधन मां आहिनि जीअं ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा आहे टैम्पो आहे बसियूं आहिनि सिटी बसियूं काफ़ी थियूं हलनि त ट्रेनूं त अजमेर त आहे ई जंक्शन त इनकरे ज सभिनी पासे वेंदियूं आहिनि हिते उबेर उबर कार जो घणो आहे रवाज़ ऐं सामुंडी परिवहन त शायदि अन्ना सागर में हले थो जयपुर एक्सप्रेस वे हींअर रस्ता तमामु हाणे चौड़ा थी विया आहिनि ऐं शहर जे काफ़ी उन्नति थी वेई आहे शहर में रस्ता चौड़ा ऐं वॾियूं वॾियूं इमारतूं ठही वेयूं आहिनि जंहिं में हाणे पारंपारिक साधननि जो त घटि थी वियो आहे परिवहन ऐं पर आहिनि उहे ऐं ऑटो इअं ऑ ऑटो रिक्शा बसियूं सिटी बसियूं ऐंड ट्रेनूं त सभिनी पासे थियूं वञनि ऐं ए अहिड़ी तरह सां अजमेर जो बि काफ़ी विकास थियो आहे ऐं परिवहन में बि विकास थियो आहे हिन में को शक कोने त इहे प्राचीन पारंपारिक साधन घटि आहिनि पर अञा हलनि पिया